हॅलो गोवन स्पायस रेस्टॉरंट नी आयज तुमी ओपन आसा म्हाका एक बटर चिकन आनी चणक फ्राय ऑर्डर करपाचें आशिल्लें म्हजें बील कितकें जातलें आं पेयमेंट हांव जी पे करतलों म्हजी ऑर्डर पेक करून दवरा हांव व्हरपाक येतलों